हा असांजे हिते ॿाहिरि खां जाम माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके असांजे हिते तीर्थ स्थल आहिनि हुते ॾिसण ईंदा आहिनि असांजे हिते ॿाहिरि खां देश विदेशनि खां जाम माण्हू तीर्थ स्थलनि ते ऐं दर्शन करणु भॻिवान जा दर्शन करणु हर सालु हिते ईंदा आहिनि असांजे हिते में माता जो मड़ आहे लखपत आहे सारंगपुर हनुमान मंदरु आहे स्वामी लीला साह कुटिया आहे अहिड़ा जाम दर्शन जा तीर्थ स्थल आहिनि जिते माण्हू खे जीवन में हिकु दफ़ा अचणु जाम ज़रूरी आहे हिते जेको माता जो मड़ आहे हुते जाम माण्हू जी मानता मञी वेंदी आहे हर साल नवरात्रियुनि जा नव ॾींहं हिते देश विदेश खां माण्हू ईंदा आहिनि चेत्र नवरात्रा थींदा आहिनि ऐं जेके ॿिया नवरात्रा थींदा आहिनि ॿिन्हिनि नवरात्रनि में हिते खां जाम देश विदेश खां जाम माण्हू ईंदा आहिनि इहे ॾिसणु त माना तव्हांखे जाम आनंद अची वेंदो हिते जो जेको सारंगपुर हनुमान जो मंदरु आहे उहो बि जाम देश विदेश में प्रख्यात आहे हुते देश विदेश खां ॾाढा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं जेके मानता मञंदा आहिनि हुननि जी मानताऊं पूरियूं थींदियूं आहिनि तिवेश में किथे बि अहिड़ो सारंगपुर जो मंदरु कोन्हे जेको हिते सारंगपुर हनुमान जो कष्ट भंजन देव जो वॾे में वॾो मंदरु आहे त जीवन में तव्हांखे मौको मिले त माता जो मड़ थियो ऐं लखपत थियो जेको उते गुरुद्वारो आहे उहो जाम झूनो ऐं ॼाणी थो मंदरु आहे सारंगपुर कष्ट भंजन हनुमान आहे लखपत माता जो मड़ स्वामी लीलाशाह कुटिया जोगड़ी नाथ कच्छ जो रण उत्सव अहिड़ा जाम जेके स्थल आहिनि हुते तव्हांखे जीवन में हिकु दफ़ा अचणु जाम ज़रूरी आहे हुते ईंदा त तव्हांखे जाम मज़ो ईंदो ऐं तव्हां पंहिंजो जीवन में इंजॉय करे था सघो ॿारनि खे वठी करे उन्हनि जो बि मनोरंजन करे था सघो